भाई साहब आप मेरा डिलीवरी लेकर आ रहे हैं न हाँ तो मैं आपको मेरा घर का पता बता देता हूँ कृप्या लिख लें उसको आप इक्कीस मीटर बने सिंह कॉलोनी खातीपूरा रोड जयपुर आप वैशाली नगर से आएँगे खातीपूरा चौराहा आएगा चौराहे से आप शनि मंदिर की तरफ आ जाएँ वहाँ छोटवाड़ा पुलिया आएगी पुलिया पे चढ़ना नहीं है आपको बगल से ही बाईं तरफ रास्ता जा रहा है दायें तरफ तो रेलवे की लाइन है और बायें तरफ मकान ही मकान दिखाई देंगे आपको तो उसमें आप चलोगे तो चौथी गली है वह इसको लाल मंदिर रोड बोलते हैं चौथी गली के बाहर आपको एक छोटा सा बगीचा दिखाई देगा और पानी का बोरिंग दिखाई देगा उस गली में ही आना है उससे दो गली पहले मस्ज़िद है तो जैसे ही आप पुल के नीचे से बाईं तरफ आओगे तो फिर बता रहा हूँ आपको कि दाईं तरफ रेलवे लाइन आएगी और बाईं तरफ मकान आएँगे पहली गली छोड़ोगे दूसरी गली छोड़ोगे दूसरी गली में मस्जिद है तीसरी गली छोड़ देना चौथी गली में बगीचा है और वह दिखाई देगा आपको पानी का बोरिंग उसके अंदर आ जाना जैसे ही गली के अंदर आओगे तो हमारा दसवा मकान है मकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ है माथुर का पहुँच जाओगे न साहब ठीक है ठीक है पहुँच जाओ आ जाओ